नॉवेल्स वाचपाक लायक म्हाका आनी हांवें एक वाचलेलो सॅवेन मर्डर ऑफ सॅवेन पिपल तितून खूब ऑसम आसलो तो आनी ससपँस इज लायक माय लव आय लव इट सो खूब बरी आसली ती आनी तितून लायक द वे द थिंग्स वर लायक डन आनी मागीर ताजे सगळे ते एविडंसीस काडटा आनी जे ताका सांपडटा तें सगळें बॅस्ट दाखयललें म्हणजें लायक बॅस्ट इन वर्ड्स ताणें सांगलेलें सो म्हाका तो खूब आवडललो मर्डर ऑफ सॅवेन बूक